मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सी खेल सुविधाएँ और स्थान हैं जैसे कि भोपाल में भोपाल एकैडमी है जिसमें घुड़सवारी क्रिकेट तीरंदाजी गोल्फ आदि खेल खिलाए जाते हैं राज्य में खेल गतिविधियों के विकास हेतु बहुत से प्रयास किए गए हैं यहाँ पर खेल एवं युवा कल्याण संचालन की स्थापना भी की गई है और भारतीय खेल प्रतिकारण के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भी गोरा गाँव भोपाल में ही की गई है जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय भी बनाया गया है जहाँ पर आपको बहुत सारे खेलों के टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं में जीती गई ट्राॅफियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी वर्तमान मध्य प्रदेश के पूर्व मध्य प्रदेश के एक बैडमिंटन एशोसिएशन की भी स्थापना की गई जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश भोपाल में राज्य स्तरी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का भी संचालन किया गया इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं जैसे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन और घुड़ सवारी का भी यहाँ पे खेल खिलाए जाते हैं